हैलो अंजी अंजी अंजी अच्छा अच्छा ठीक ऐ केह् डेट ऐ थुआढ़ी अच्छा अच्छा में चैक करी लैनी आं कोई बुकिंग ते नना होई दी ऐ आ हां चैक करी ओड़ेआ में कोई बुकिंग निं होई दी ऐ आं ते तुसें केह् केह् कराना अच्छा अच्छा अच्छा आं अच्छा अच्छा ठीक ऐ होई जाह्ग आं खर्चा भी असें थुआढ़े घर आह्नियै दिक्खना पौना भी किन्ना भी केह् स्हाब ऐ भी पता लगना आं भी दिक्खो सारा किश करना भी कम से कम दौ लक्ख रपेआ लग्गी गै जाना बी सारा असें गै करना अं कोई गल्ल निं भी दिक्खी लैने आं उत्थें आइयै गल्ल करी लैगे दिक्खी लैगे आं दिक्खो भी सारा असें करना इन्ना हारा लग्गी गै जाना आं साढ़े कोल सारा सिस्टम होना ते पैसा दौं लक्ख रक्खी ओड़ेओ ते इन्ना हारा लग्गी जाना आहो सब कुछ मिली जाह्ग कोई निं ऐ इत्थें अस भी गल्ल करी लैगे थुआढ़े घर आह्गे ना अं ठीक ऐ ठीक ऐ